असां सी सरकारी बैंक में ई विश्वास आहे असां प्राइवेट बैंकनि में घटि ई वेंदा आहियूं ऐं लोन खपे त बि सरकारी मां ई वठंदा आहियूं बाक़ी त असांजो देना बैंक में और बी ओ बी में ई विश्वास आहे बाक़ी त ॿियों जेको घर जे पासे में बैंक आहे उन में विश्वास आहे बाक़ी त वधीक त ॿिए कंहिं बैंक में कमु पयो ई न आहे अॼु ॾींहुं ताईं बाक़ी लोन जे लाइ मुथुट में वियासीं त सम्झ में न पई अचे त असां हुतां पैसा कढाए ॿिए हंधि रखियासीं गोल्ड कढाए करे ॿिए हंधि पोइ वरी कमु कयोसीं बाक़ी अहिड़ो कुझु ख़ासि कमु असांखे बैंक में न पवंदो आहे जेको बि आहे बसि बी ओ बी और देना बैंक ॿ ई बैंकियूं आहिनि जंहिंमें असांजो सुरक्षित आहे पैसो शुरू खां वठी बचपन खां वठी अॼु वॾी उमिरि ताईं बि उन में ई आहे बी ओ बी में ई रखियो आहे असां पंहिंजो पैसो